ہلو ہلو سر گیس ایجنسی سے جی سر مجھے اس ہفتے میں پارٹی کرنی ہے اس ہفتے کے لاسٹ میں ہے سر جی بارھویں کو پارٹی کا منصوبہ ہے سر مجھے گیس سیلنڈر کی ضرورت ہے

سر میں گیس سیلنڈر بک کرا چکا ہوں لیکن گیس سیلنڈر ابھی تک نہیں آیا کیا بات ہے سر دو دن ہو گئے جی جی جی میرا بکنگ ریفرنس نمبر ہے ڈبل زیرو تین چار دو چار نو ایک نو تین چھ نو جی آدھار کارڈ نمبر بولتا ہوں دو زیرو دو تین جی جی جی یہ لاسٹ کے چار انک ہیں لاسٹ کے چار نمبر ہیں آدھار کارڈ کے جی سر فوری ضرورت ہے جی جی جی سر جی جلدی بھجوانے کی مہربانی کریں بہت شکریہ سر ٹھیک ہے سر